हॅलो आं आसा आसा आमी बरीं आसा तुमी कशीं आसा

हय हय हय तशें जाल्या बरें जालें हय

आं ओके ओके हय हय हय हय आनी कशें हय हय किदेंय केल्यार जाता न्हू लक्ष्मीबाई आनी किदें तशें दोन आसात आं आं हय हय जाता आमी कम्प्लीट करता तांकां रेडी करता भुरग्यांक आनी किदें दोन उतरां शिकयता

वायट वायट बरें दिस हय बरें दिसतलें सगळ्यांनी घालपाचो वायट आं आं आं आसल्या पुरो बरें जातलें न्हू टायमार आठांक सुमार केलो जाल्या भुरग्यांक घेवन आमी येतलीं हय बेगीन जातलो हय नाका नाका बरें आं ओके ओके बरें जात आं हय हय आनी पंदरा ऑगस्टाक म्हळ्या भुरगीं मातशीं उमेदीन जाता किदें फॅशन शोक हें करपाक कोणी जावपाक भाशण करपा बरें दिसता ओ आं हय आं चल हय हय बरें जातलें हय हय सांगलें सांगलें आमी येता टायमार येता भुरग्यांक रेडी करता आनी आमी बेगीन येता आं ब ओके थँक्यू